جی ہاں میں نے ایک آن لائن گیمنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا جس کا نام پب جی ہے آئے دن اس میں آن لائن ٹورنامنٹ ہوتے رہتے ہیں جس میں میں نے حصہ لیا تھا وہ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں منعقد ہوا تھا جس میں بہت سے ملکوں کے لوگ آئے تھے اور اس میں حصہ لیا تھا وہاں کا تجربہ مجھے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت سی ٹیموں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ وہاں ایک ٹیم تھی چائنا کی جس نے بہت اچھا پردرشن کرا وہاں پہ اور بہت اچھا کھیلی وہ جو کہ تیسرے نمبر پہ آئی اور پہلی نمبر پہ آنے والی ٹیم پاکستانی تھی